हैल्लो हांजी हांजी अस सैलोन सैलोन मनीषा सैलोन आनर आह्ले बोला दे सनाओ जी अच्छा हांजी हांजी अच्छा तुसें एपाइंटमैंट कदूं दी चाहिदी अज्ज दी चाहिदी कल्ल दी चाहिदी नेईं मिगी क्लीयर कट्ट सनाऊ उड़ो ना अज्ज कल्ल जां कदूं धोड़ी इग्जैक्ट अच्छा कल दी टाइमिंग केह् टाइमिंग एक्क मैंट पैह्ले मैं चैक्क करी लां नीं कि टाइम मतलब कि स्लाट खाल्ली हैन कि नेईं ते किन्ने बजे धोड़ी चाहिदा तुसेंगी टाइम अच्छा अच्दा बारां एक्क बजे दे करीब एक्क मैंट हां मैडम तुस आई सकदे बारां एक्क बजे तुसें केह् केह् कराना फेशियल ते वैक्सिंग अच्छा आफर आहो आफर ते चला दे न पर अ'ऊं सनाई उड़नी आं ना पैह्ले फेशियल कोके कोके हुंदे साढ़े कश ते वैक्सिंग केह्ड़ी केह्ड़ी हुंदी तुस दिक्खी लैओ अपने स्हाबै कन्नै फेशियल साढ़े कश गोल्डन आह्ला ऐ डायमंड आह्ला ऐ चंदन दा फेशियल ऐ ते गोल्डन दी गोल्डन तुसेंगी पेई जाना पंदरां सौ दा डायमंड पेई जाना दो ज्हार धोड़ी ते जेह्का चंदन आह्ला ओह् तुसेंगी पेई जाना पंदरां सौ पंजाह् धोड़ी ते वैक्सिंग थोह्ड़ी दो तिन टाइप दियां वैक्सिंगां न साढ़े कश एक्क एलेवेरा वैक्स होई गेई मतलब एलोवेरा वैक्स करी होई गेआ फ्ही दुई रीका वैक्स होई गेई ते चाकलेट वैक्स होई गेई एलोवेरा वैक्स तुसेंगी अगर तुसें बामां दी करानी लत्तें दी करानी कुत्थै कुत्थै करानी आहो तुसें अगर तुसें एलोवेरा वैक्स करानी होग तां ओह् तुसेंगी पेई जानी तिन चार सौ धोड़ी अगर तुसें चाकलेट वैक्स करानी तां ओह् थोह्ड़ी होर मैंह्गी पेई जानी पंज छे सो धोड़ी ते अगर तुसें रीका वैक्स करवानी होग ते ओह् तुसेंगी होर मैंह्गी पेई जानी ओह्बी पेई जानी छे सत्त सो दी अगर तुस वैक्सिंग ते फेशियल अगर कन्ने खरीदे ते तुसेंगी केह् आखदे दस्स पंदरां परसैंट दा डिस्काउंट बी थ्होई जाग आहो ते फिर तुस सनाऊ उड़ो कि मतलब थोह्ड़ा थोह्ड़ा कम्बाइन डिस्काउंट लाई उड़ां फ्ही में ठीक ऐ फी अ'ऊं कन्फर्म रक्खनी आं एप्वाइंटमैंट कल्लै आस्तै बारां बजे तुस पुज्जी जाओ ते अस थोह्ड़ा फेशियल कोका करांदे तुस ते वैक्सिंग वैक्स कोकी यूज़ करनी चलो ठीक ऐ गोल्डन फेशियल ते रीका वैक्स ठीक ऐ मैडम तुस कल आई जाओ थोआड़ा होई जाग कम्म चलो ठीक ऐ ठीक